गोंयान कितें आसता बिजनस इज लोकांक चड सारको खोबोर ना लोकांक फक्त पयलींच्या कितें चलता पळय तशेंच रावपाक चड जाय जर भायर कशें भायर भायर कितें तांकां कितें जर आवडना तें ती चेंज करपा सोदता सो तितून कितें जाता की तेंचे की नव्यो नव्यो व्हडलो बिजनस स्टाट जाता सो तितून गोंयान तो कल्चर इतलो व्हडलो ना की व्हडले व्हडले बिजनस जावपाक शकता कित्याक लोक आपणाकूच अशे क्लोज करून दवरपा सोदता नाजाल्यार भायर गेल्यार ती आपणाक एक्सपान्ड करता ताका लागून भायले बिजनस आसता पळय ते चड व्हडलें जाता आनी गोंयचे मातशे ल्हान उरता सो गोंयच्या लोकांनी तें तकलेन घेवपा जाय की आपणाक व्हडलो व्यू पळोवपाक जाय आनी तेणी व्हडलें चिंतपा जाय सो तेणी आपल्याचें जे तांकां बंद करून दवरता पळय एक जाग्यार ते तेणी ओपन करपाक जाय आनी तेणी वयर उडून उडत वचपाक जाय जाल्यार तेंचे लेवल वाडटलें आनी तेंचे बिजनस खंयचे वाडटलो ताका लागून गोवा बिजनसान मातशें फाटी उरता आनी लोक नवे बिजनस सुद्दां आयले जाल्यार लोक लोक आपल्याचे पयशे पळयता पयलीच्यान येताले तशे जे नवे येतगीर तांकां चड पयशे मेळ्ळे ते चिंतपाक वचना सो ताका लागून भुगा मातशें फाटीं पडटा